हाँ मैंने एक बार खगोलीय घटना चंद्रग्रहण को देखा जिसमे मुनियों का कहना है कि चंद्रग्रहण के समय किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति पर ग्रहण पड़ गया वह व्यक्ति कुछ भी हो सकता है उसके साथ इसलिए हमें बताया जाता है कि चंद्रग्रहण पड़ता है तब किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर देखना नहीं चाहिए और न ही बाहर निकलना चाहिए घरों से क्योंकि किसी व्यक्ति पर चंद्रग्रहण आ जाता है तो वह संकट में हो जाता है इसलिए हमें इनके बारे में यह इतना ही पता है और हमें चंद्रमा की रौशनी अपनी ओर आकर्षित करती है